हेलो हाँ आप पार्लर वाली बोल रही हैं हमें लगन लिखवाना है पंद्रह तारिख को पंद्रह तारिख को लगन लिखवाना है शादी पड़ी है मेरी हाँ पंद्रह दिसम्बर को और मेकअप करवाना है कितना पैसा लगेगा कुछ कम पैसे नहीं करेंगे

ठीक उसमें क्या क्या है हमें आईब्रो बनवाना है फेशियल करवाना है मसाज ब्लीच ये सब सारी चीज़ें हैं हमें लहंगा वेहंगा सब देखना है ठीक है जी जी ठीक ठीक तो कितना प्राइस बोली हैं दस छः पन्द्रह अच्छा और क्या क्या चीज़ें हैं आपके यहाँ सारी व्यवस्था है

जी हाँ हमें मेहंदी ठीक नहीं नहीं हमें मेहंदी ये सब नहीं हमें सिर्फ पार्लर के लिए लगन लिखवाना है डेट आपको बता दिए हैं प्राइज़ आपने बता दिया हमें और बुकिंग के लिए आएँगे आपको एडवांस देंगे और हमें लेना है ज्वेलरी बाकी की चीज़ें दिखा दीजिएगा हमें दो तीन दिन बाद आएँगे आपके यहाँ जब भी आएँगे आपको कॉल करके आएँगे हमें सामान दिखा दीजिएगा

नहीं नहीं हमारा आप मेरा लगन लिखिए आप अपना अच्छा मेकअप करेंगी खूबसूरत दिखेंगे चार लोग कहेंगे आपने अपना मेकअप कहाँ करवाया अच्छा करवाया है हम भी वहीं से करवाएंगे तो उसके लिए आपका आगे कस्टमर बनाएंगे हम और अच्छा खासा करेंगे तो और हमें सुंदर भी दिखिए सारी चीज़ें हमें आपके हाथ से चाहिए सारी व्यवस्था है आप हमारे यहाँ आएँगे सबको आप सारी व्यवस्था है बैठने के लिए हर एक चीज़ मिलेगा आप मेरा काम कर दीजिएगा ठीक नहीं आपको मेरे यहाँ आना पड़ेगा और उसके लिए आपको आप हमें टाइम बता दीजिए और पैसा वैसा सब बता ही दी हैं उसके अनुसार हम आपको बुला लेंगे